गामियाव गोबां रोखोमनि जेंनाफोर फैयो जेरै रांखान्थिनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना बा धोरोमनि जेंना बा गुबुन गुबुन रोखोम दा बेफोरबायदि जेंनाखौ सानसेयैनो सुस्रांनो हादों एबा माब्लाबा बबावबा मोनसे टेबोलावनो जिरायनानै सुस्रांनो हादों होननानै आं बेखौ फोथायनाय गैया आरो आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे समाजारि जेंना एबा न'खराव सोमजिनाय जेंनाफोरा एसेबाबो सुस्रांजाबाय होन्ना आं सानो आरो बेनि गुदियावनो दं सोलोंथाइ दिनै जोङो सोलोंथाइनि सोरांखौ मोननायनि गेजेरेजों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे जे जेंना बेफोरखौ जों सुस्रांनानै लानो हादों बिगियानारि नोजोरजों बाथ्राफोरखौ जोङो बिसलिशन खालामनानै नायनानै आथिखालाव माखासे जेंनाखौ सुस्रांनानै लानो हाबाय होननानै आं सानो जेरै खोमसि फोथायनाय दाइना जुगना बांसावनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि सोरांखौ जोंनि बर' हारियाव दिनै एसे साग्लोबसारसिनबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बे सोलोंथाइनि सोरांनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि माखासे समाजारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हाबाय होननानै आंहा गेदेर फोथाइनाय दं

इयुनाव आरो आंहा आंनि आंहा मोनसे बिसास दंबावो जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सोलोंथाइनि सोरांखौ जुदि आरो जोङो साबसिनै गुवारसिन नोजोरजों थार मोनसे ओंथियाव जुदि जोङो बर' फिसाफोरनो बेबायदि सोलोंथाइनि सोरांखौ बिलाइनो हायोब्ला जोंनि गेजेरावजे खोमसि फोथायनाय एबा रांखान्थियारि बिथिङै नाख्रेबजानाय बर' फिसाफोरनि न'खर समाजआरि बिथिङाव थानाय गुलाय गुजाय धोरोमनि बिथिङाव थानाय गुलाय गुजाय बा बिबिनन साइडनिफ्राय जे सोमजिनाय जेनाखि आर दावराव दावसि एबा नांलाय खमलाय एबा जेजों जेंना जेंगोनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं दा बिनि अनगायै जोंनाव माब्लाबा मोनसे भुल बुजा बुजिनि स्रिसथियाव माब्लाबा दावराव जायो बेफोरखौ दिनै जोङो गामिनि गेजेराव गावबुरा फोरनि गेजेरजों माखासे गोरों सुबुंफोरनि बोसोनजों बेफोरखौ मिन्थियै बाथ्राखौ मिन्थिहोनानै बुजियै बाथ्राफोरखौ बुजिहोनानै माब्लाबा जोङो दहमै गावनो गाव गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनायखौ जोङो फोजोबनानै लानाय बेबायदिखौबो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो बियो बर'नि मोनसे समाजारि मोनसे राहा बर'फ्रा जेरै जोङो पुलिस थानायाव थाङा लासिनो बबेबा क'र्ट कासारियाव थाङाबानो केस होआबालानो गामिनि गावबुरानि गेजेरजों गामिनि साननो हनो गोरों गोरों ब्यक्तिफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि बोसोनखौ लानानैनो जोंनि समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनानै लाबोदों आरो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लक्कन आरो बिदियै जों हयथ' बर' हारिया गुनुनि खाथियाव दिनै जोङो बबावबा मोनसे

सोरनिबा खाथियाव थांनानै सरा दावथ' जानाङाबालानो जोंनि जेंनाफोरखौ जोंनि गेजेरावनो सुस्रांनानै लाबोनो हानाय बेबायदि मोनसे राहाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव आरो इयुनावबो जों बेबायदि माखासे फिसा फिसौ जेंनाफोरखौ बेबायदि समाजारि राहानि गेजेरजोंनो गावबुरा एबा गोरों ब्यक्तिफोरनि बोसोनखौ मानिलायनानै सोलिलायना सोलिलायनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गावजोंगावनि गेजेराव बिसास एबा मोनसे फोथायलायनाया थागोन आरो समाजाव मोनसे गोजोन सफैगोन होननानै आङो फोथायो

जोङो गोरों मानसिफोरखौ एबा गोरों ब्यक्तफोरखौ मानिनो हानाया बे जोंनि बर' मानसिफोरनि मोनसे गुन बर' हारिनि बे मोनसे गुन बेनिखायनो आं खावलायो जेखि जेंना जाया मानो जाहाथे जोंनि समाजखौ जुदि जोङो गोजौ फारसे दावखोलांनांगौबा सोद्रोम एबा मोनसे समाज एबा हारि दानांगौब्ला जोङो बेबायदियानो जोंनि समाजनि जायफोर लामा दिन्थिगिरि जायफोर पायनियारफोर बिथांमोननि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनायनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिखौ एबा जोंनि समाजखौ जोङो मोनसे गोगो जोङो मोनसे थाखोसिम जोङो लांनो हायो आरो बेबायदि लांनायनि मोनसे जे स्पिरिट जे मोनसे गोसोआरि जे मोनसे साननाय हनाय बेखौजों बयबो खालामनो हानांगोन जाहाथे जों जायखि जेंना जायामानो बेफोरखौ सुस्रानायनि जोंहा बयबो गोसो थानांगोन खामानि मावनायनि जोंङो पलिति मोनसे एटिटियुडनि गेजेरजों जोङो एडबान्स जालांनो हायोबा जोंनि समाजाव थानाय बायदि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो हायो होननानै आंहा फोथायनाय दं